भारत हादराव भारत हादरखो निखो बर' हारिखौ आं बांसिन मोजां मोनो मानो होनब्ला आं बर' आं बर'नालाय आं बांसिन बर'हारिखो बांसिन मोजां मोनो मानि आं बर'फोरनि माबा क्लासिक कालचारखौनो मोजां मोनो आरो बर' हारिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जिखिनि हख माने मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय गासिबो इदिनो जानाय लोंनाय इदि गासै माबाखोनो आं मोजां मोनो आरो बर'हारिनि माबायाव आं बर'हारिखो बांसिन मोजां मोनो आरो ओमफाय जोंनि बर'हारिया ओरैबायदि थारमाने मोनसे जि बैसागो ओ बैसागो मागो एफोरबायदब्लाथाय ओरैबायदि रंजानाय बाजानाय गावजों गाव गोरोबनानै माने समान समान मावनाय दांनाय इदि जमा जालायनाय मालायनाय एफोरखो आं बिराद मोजां मोनो आरखि बर'हारिनि माबायाव जमा बैसागो फोरावबो बिदिनो जानाय लोंनायफोराव जमा जमा जायो बर'हारिनि गाननाय जोमनाय फोरा आरो बैसागोफोराव जोंनि आलादा जायो गासै माबानिख्रुइ बर' माबा बैसागुफ्राव जोंनिया बांसिन माने मोजांसिन जायो आरो गाननायफोरा गासिबो गोमो जाजोबो लांगा दख'ना गासिबो गोमो गानजोबो ओमफ्राय उनाव आर'नाय लायो इदिनो ओमफ्राय इदिनो न'खर न'खर मोसायो आर'नाय गोजा लायो दख'ना गोमो गस्ला गोथां गाननानै न'खर न'खर मागियो आरो जोङो बर'नि माने माबाखो खिथिथारो आरो जोङो नेरसोनखो एखदम आङो बर'हारिखो माने बिराद मोजां मोनो आरो आरो हौवाफ्राबो ओ माबा गानो ओम गामसा गोमो गानबाय हौवाफ्रा सोरबा बायदिया गोथां गानबाय ओमफ्राय उनाव गोमो आर'नाय लाबाय गस्ला गिन्दि गुफुर गानबाय इदिनो न'खर न'खर इदिनो जमा जमा मोसायो अननानै सोरबाबायदिया हरबाय सोरबाबायदिया सोरबाबायदिनि इदिनो माबा खालामनानै एसे माबायो ओमफ्राय मागोफोरावबो इदिनो मागोब्लाथाय जोंनिया फिथा जायो बेलासियावनो माइरंफोरखो सोमखाबाय सोरहाबा माइब्रा जोसा इदिनो जमा जमा सोमो सोमनानै उलाराव देयो उलाराव देनानै बिदिनो ओमफ्राय मोनाब्लि बेलासिनिफ्रायनो थारमाने सावबाय आरो सोरबा बायदिया माबायाव माबायाव कुकारावबो सावो सोरबा बायदिया आरो माबायाव सावो ओम मा होनो गाह्रायाव सावो फिथा लावदुम एनथाब इदिनो बायदि मैया सोरबा नालेंखर होयो सोरबा सिनिहोयो सिबिं इदिनो अनेख बिदनि सावो जोङो अनेख बिदनि आरो रोखोम रोखोम बिद नि सावो जोङो माबाखो मागोआव फिथाखो बिदिनो ओमफाय रानलायनानै जाबाय गासैबो जमानो ओमफ्राय बर'नि ओंख्रि संनायफ्रा ओ सामु सङो अनद्ला सङो सामुखौलाय लाबबाय जिरबाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बायदिया सबायजोंबो सङो सोरबा बायदिया अनद्लाजोंबो सङो सामुखौबो अनेख बिदनि जायो आरो जोङो संनानै ओमफ्राय आरो अनद्लाफोरखोथ' मिथि खायो अनद्लाखोबो माने जोङो बैसाग मागोफ्राव बिदिनो खनसेब्लाबो जाथारो आरो अनद्लाखो नेम होननानै अनद्लाजों माब्लाबा दाउ जाबाय माब्लाबा आरो थाइगिरजोंबो माबानानै जायो इदिनो बर'नि ओमफ्राय बै गासिबबो माबाखोनो माने जाजोबो आरो जोङो